अॼु कल्ह त्योहार एॾा बढ़िया मनाया वेंदा आहिनि जीअं असांजा एकाणा स सिंधियुनि जा थींदा आहिनि तंहिंखां एकाणनि में हिते नव अष्टमीअ या नोमीअ ते जवार निकिरंदा आहिनि त उनखे पब्लिक केॾांहुं केॾांहुं गांव मां शहर मां अची करे वेही करे ॾिसंदा आहिनि जवार हे हो असांखे ऐं किथे प्रोग्राम रखंदा आहिनि किथे डांडीअनि सां डांस कंदा आहिनि त उहे प्रोग्राम असां हिते एकाणे समय मनाया डांस या डांडीआ वांडीआ माण्हू खेॾंदा आहिनि नचंदा आहिनि टपंदा आहिन इने करे एकाणा बि असांखे सुठा लॻंदा आहिनि एकाणा इन्हनि खे असांखे ॾाढो सुठो मज़ो ईंदो आहे हर किथे डेकोरेशन हे हो नचंदा टपंदा आहिनि स्टर विस्टर ठंडारा आहिनि किथे डांसियूं लॻी पई हूंदियूं आहिनि